असांजे गुजरात राज्य जो जेको परिवहन आहे उहो घणो करे बसियुनि सां बाय रोड थींदो आहे जी एस आर टी सी जी बसूं अठ हज़ार टे सौ ॿावीह खां वधीक बसूं आहिनि जेके ना हीअ सिर्फ़ु गुजरात में हलंदियूं आहिनि गुजरात जे आस पास जे राज्यनि में बि इन्हनि बसियुनि जी सुविधा आहे इनजे सवाइ ट्रेनूं बि सुठियूं हलंदियूं आहिनि हर शेहर सां कनेक्टिविटी आहे अचनि वञण जे लाइ माण्हूनि खे समय समय ते ट्रेन ऐं बस मिली वेंदी आहे रोड बि सुठा ठहियल आहिनि वॾे शेहरनि में वॾा सीमेंट रोड ठही विया आहिनि हाई वे ठही वियो आहे त घुमण जे लाइ माण्हूनि खे घणेईं ऑप्शन आहिनि गुजराती माण्हू जेके ॻाल्हाईंदा आहिनि उन्हनि जो वधीक ध्यानु पंहिंजी भाषा संस्कृति संगीत ऐं कलाकारीअ में हूंदो आहे ऐं इहे घणेई नवां नवां शयूं ठाहींदा आहिनि ऐं उहो उन्हनि सां पर्यटक इते अचनि जे लाइ इहे थींदा आहिनि उत्सुकु थींदा आहिनि हिते अचनि जी गुजरात अचनि जो हुननि जी हुननि खे लालसा थींदी आहे गुजराती समृद्ध ई हूंदा आहिनि चङा समृद्ध हूंदा माण्हू आहिनि इन्हनि खे भाषा सिखणु ऐं गरबा करणु रंगीन कपिड़ा पाइण इहो सभु थियणु करण ऐं जीअं अलॻि अलॻि तरह जा कार्यक्रम आयोजित कंदा आहिनि जिते सभु गॾजनि ऐं पाण में मिलन इहो सभु गुजराती माण्हू कंदा आहिनि जेको ॿिया माण्हू बि ईंदा आहिनि ॿियनि राज्य मां उहो बि जल्दी गुजरात में अची हिली मिली वेंदा आहिनि उन्हनि सभिनी सां गॾु